गोंयांतलें जर आमी ट्राफीक पळयलें तें ट्राफीक खुप्प आसा हातून दुबाव ना तेंच बरा रस्तेय अरूंद आसात कांय ठिकाणी पूण कांय ठिकाणी आतां आम पळयतात की अरूंद रस्ते जे आशिल्ले ताजे बदला फ्लाय ओवर्स आयला चार लेन आसात आठ लेन केल्ले आसात पूण तरी आसतना आमचे कडेन खूब ट्राफीक ब्लॉक पडटा ट्राफीक जाम जाता आनी खूब एक्सिडंटा प हालीं दिसानी आमकां पळोवपाक मेळटात ताजें एक कारण म्हळ्ळ्यार एक तर लोकांक शिस्त ना चलोवपाची सारकी आनी लोक लेन मेंटेन करपाक तांकां कळना चार लेन ज आसली चारीय लेनी टूं व्हिलरवाले घेतात केन्ना केन्ना गाडयोवाले घेतात तांकां स्लो लेन खंयची ती खबर ना फास्ट लेन खंयची ती खबर ना म्हुणून तांकां सगळ्यांत पयलीं एक तर लेन खंयची वापरप केन्ना खंयची वापरप केन्न लेन बदलतना केन्ना साय सायड लायट दिवप सिग्नल दिवप हें तांकां सगळ्यात पयली कळप गरजेचें आसा तेन्नाच जें आसा नियंत्रण येतलें आनी आण त्या भायर दुसरें म्हळ्ळ्यार ड्रींक एन ड्रायवींग यें हाजेर पुराय एक तर बंदी जावपाक जाय खुबदां ड्रींक करतात लोक आनी मागीर तशीच गाडी चलयता स्कुटर चलयतात आनी स्वताचो एक्सिडंट करतात आन दुसऱ्यांकूय त्रासान घालतात हें सगळ्यात पयली बंद जावपाक जाय आनी त्या भायर आतां जितले फॅसिलिटीज वाडल्यात पूल वाडल्यात ताजो जो वापर आसा तो लोकांक करपाक सारको कळपाक जाय म्हळ्या फक्त पूल बांदलेच म्हुणू जायना तो जर योग्य पद्दतीन वापरले ना ताजो पुलाचो मागीर कांयच फायदो जायना ते फक्त सरकाराक दोश दिलोय म्हण कांयच ताजो मागीर उपयोग ना म्हुणू जितले फॅसिलिटी दितात ताजो भरपूर पुरेपूर सारको वापर करप हो गरजेचो आसा तशेंच ट्राफीक कायदे जे आसात ता तुमी जर खास करूं हॅलमॅट फक्त पुलीस तालांव दितले हाजे पासून वाचपाक घालप अशेंत म्हुणून ना तर स्वताची जी आमचें लायफ आसा तें वाटावपाक लागून आमी हॅलमॅट घालप खूप गरजेचें आसा आनी जर सगळ्यांनी ट्रॅफीक रूल जर पाळ्ळे जर नेम जितले म्हण आसात ते आमी जर पाळ्ळे जाल्यार आमकां पुराय म्हळ्ळ्यार आमकां विश्वास आसा की हातुंतले जे अशे ट एक्सिडंट जाताक दिसाक किंवां जी मरणाची आंकडो जो वाडत आसा तो कमी जातलो नियंत्रणान येतलो हातून मात्तूय दुबाव ना